हमर बेगूसराय पहिले एकदम झरखण्ड नियर रहै आओर तकर बादमे आब बहुत दिनोदिन बढ़िआँ होल जाए हइ रोड बनि गेलै रोड बनि गेलै डाकटर बढ़िआँ बढ़िआँ रहऽ लगलै डाकटर होबऽ लगलै मॉल खुलि गेलै दोकान दौरी खुलि गेलै हर समान मिलऽ लागलै सोनारके दोकान हइ कपड़ाके दोकान हइ सबकिछु मॉलमे जौन समान खोजबहो तौन समान मिल जएतै बहुत बढ़िआँ हइ बेगूसराय पहिले नहि रिक्शा मिलै रहै रामदीरीमे आबैमे नहि मिलै हलै किछु नहि मिलै हलै घोड़ावला रिक्शा चलै हलै टमटम आब तऽ बैटरीवला रिक्शा मिलै हइ चारिचकबा मिल जा हइ मतलब बहुत बढ़िआँ हो गेलै धीरे धीरे एकदम बेगूसराय रामदीरीमे सटि गेलै हँ बहुत बढ़िआँ हो गेलै हँ बढ़िआँ बढ़िआँ मकान दोकान सबकिछु मिलि गेलै हँ इसकुल खुलि गेलै हँ आइ टी आइ हइ सबकिछु सबकिछु हो गेलै हँ गाममे भी जगह जगह पर बॉल बत्ती कुल चीजके साधन हो गेलै हँ रोड बनि गेलै हँ नेता एहिजाँ सब बढ़िआँ हथिन